मां कविता कविता गोरेजा छा मां ॿुधायां पंहिंजे लाइ नंढी हूंदी हुअमि माउ पीउ जी लाडली हूंदी हुअमि सुठे नमूने मुंहिंजे मम्मी पापा मूंखे ॿारहनि दर्जनि ताईं पढ़ायो अॻे ज़माने में पढ़ाइयुनि जो न हूंदो हुओ पर मुंहिंजो पप्पा ॾाढो सुठा हूंदा हुआ मुंहिंजो पप्पा मूंखे जाम पुश अप कयो मूंखे जाम पढ़ायूं ॿारहें दर्जे ताईं तंहिं टाइम में बसि अरिड़हें साले मेंं उणिवीह साले में जल्दी शादी बि थी वेई शादी थी वेई गुजरात में शादी थी ॿियो देश ॿियो परदेश ॿीं ॿोली मां महाराष्ट्र जी हिते आयमि गुजरात में असांजा ई पाणि बि जाम जाम जाम जाम सुठा हूंदा हुया उन्हनि मूंखे पाणेई हिमत ॾियारी हिते अची करे मां गुजराती सिखियमि पाण मां सिखियमि गुजराती हिते अची करे गुजराती सिखियमि घर में प्यार मोहबत जाम सुठो मिलियो मुंहिंजी ससु बि जाम सुठी हूंदी हुई मूंखे मुंहिंजी ससु हिक त बाराणी बुद्धी हूंदी जल्दी शादी थी वेई बाराणी बुद्धी हुई ॿार बि जल्दी थी विया पर मुंहिंजी ससु मुंहिंजी ससु तमामु सुठी हूंदी हुई हुन मूंखे खणी वरितो हुन मूंखे ज़िंदगीअ जी राह सेखारी हुन मूंखे ज़िंदगीअ जा तरीक़ा सेखारिया हुन मूंखे ज़िंदगी जीअण जी कला सेखारी मुंहिंजी ससु मुंहिंजे माउ खां बि वधीक ॾाढी सुठी ॾाढी ॾाढी ॾाढी सुठी हूंदी हुई ॿार बि जल्दी थी विया ॿार वेठा स्कूल पढ़ण ते उन्हनि सां गॾु गॾु मां उन्हनि खे पढ़ाईंदी हुअमि उन्हनि सां गॾु गॾु मां बि गुजराती पढ़ंदी हुअमि हुनजे सदिक़े मां बि गुजराती ॾाढी सुठी थी वेई ॿार वॾा थी विया पंहिंजे पंहिंजे ज़िंदगी में सेटल थिया मां छा चवा पंहिंजे बारे में असांजो हलण चलण मुंहिंजे साउरनि जो तमामु सुठो हूंदो हुओ सुठो हलण सुठो चलण फ्री माइंड हूंदा हुआ कंहिं ॻाल्हि जी रोक टोक न हुई कंहिं ॻाल्हि जो दबाव न हूंदो हुओ कंहिं ॻाल्हि ते बि मुंहिंजी ससु मूं सां उहो न कंदी हुई तमामु सुठी हुई पाणि मूंखे हथ सां उन्हनि खाधो ठाहिराइण सेखारियो रोटी करण सेखारी ॿार पालण सेखारिया हुनजे सदिक़े अॼु मां आहियां हुनजी मां छा वॾनि जी भलायूं मां पंहिंजूं भुलाया वॾनि जी भलायूं न वॾनि जी आसीस उहो करे विया उहा मुंहिंजी आसीस मुंहिंजी अॼु मूं सां गॾु आहे अॼु मुंहिंजा उन्हनि जे मथां वेई मूंखे आसीस अञा बि शल बि अञा आसीस कंदा ॾाढो मूंखे हुन सुठे नमूने सेखारियो कयो ॿार वॾा थया ॿार पंहिंजी ज़िंदगीअ में सेटल थिया ॿारनि जा ॿार थया अॼु ॿारनि जा ॿार पालिया थी क़ुदिरत मुंहिंजी नुंहुं आई मुंहिंजी नुंहुं बि मूं वागुरु हूंदी सुठे नमूने हली सुठे नमूने सिखी कई अॼु उहा मूंसा गॾु आहे हिकु मूंखे पोटी आहे पोटी बि ॾाढी सुठी आहे भॻवानु करे शल की बि वधनि वसनि हमेशह सुमत ॾींदो रहनि भॻवान खाधे पीते में ॾाढा सुठा आहिनि खाधो सिंधी खाधो थियो गुजराती खाधो थियो सभु ॻाल्हि में भॻवान ई दया सां हर कंहिं ॻाल्हि जे जॾहिं ॾिया तॾहिं सुख ई सुख आहे ई काई ॻाल्हि काने का भॻवान शल वधंदायो वधाईंदो वसाईंदो कंदो ॿियों ॿियों मां छा चवा पंहिंजे बारे में बसि ज़िंदगी सुठी हले थी हा मूंखे मुंहिंजे साईं टेउराम जो आसरो मिलियो मूंखे स्वामी शांती प्रकाश अहिड़ो नाम दान मिलियो मूंखे स्वामी देव प्रकाश जंहिंजो संघ मिलियो मूंखे स्वामी अशोक प्रकाश राज प्रकाश किशोर प्रकाश हुनजो संघ मिलियो हुनजी सिखिया मिली हुनजो सतसंगि मिलियो हुनजो सतसंगि अॼु बि असां मां पंहिंजे आश्रम ऐं गुरुनि ॾे वेंदी आहे भॻवान शल हुनजो कॾहिं न दर विसारिजे हमेशह उन्हनि जे यादि ॾींदो रहिजे हुनजे दर ते झुकंदी रहां मां ॿियों मूंखे छा खपे उन्हनि मां आसीस पाईंदी रहा मां जहिड़ा मुंहिंजा संत तहिड़ी मुंहिंजी वॾेरी मुंहिंजी ससु हूंदी तहिड़ा मुंहिंजा संत आहिनि संत संत मुंहिंजे समाज जा शान आहे संत मुंहिंजे शान मुंहिंजे दिलि जा मुंहिंजे मन जा शान राजा महाराजाऊं आहिनि सतनाम साखी मुंहिंजा संत